कपडे कशे शिवपाचे म्हणजे पयली बरे पासेस लागता आपले लक्ष सगळे तितुनूच दवरचे पडटा मातशें जर समज तें वांकडे तिकडे जालें जाल्यार तें फेल तुजे आंगार पड पडले पूण पयली बरें चितून जोक काडपाक जाय मेजरमेंट सारको घेवपा जाय फिटींग सारकी जावपा जाय जाल्यार तें सारकें पयलीं मेजरमेंट घेवपाचें मागीर बरें वेळ सारकें मांडून घेवपाचें कपडो आनी तो मागीर मार्कींग करून मागीर कट करपाचो कटींग करतरीत तो सारको दवरून मागीर शिंवपा बसपाचें तेन्ना तुजी तकली सारकी शांत आसपा जाय लोकालें कपडे घेतले म्हणजे घेतले आनी शिंवोन दिले अशें जायना तें बरें शांत चित्तान शिवपा जाय बरें जावपा जाय मशीन सारकें आसपा जाय खूब तितून हें आसता आनी बरें करून तें शिवपा जाय कपडे